अगरि बाइक ते घुमण फ़िरण जी ॻाल्हि कयां त मूं वटि हाल फ़िलहालु त नॉर्मल बाइक ई आहे जिते मां मुंहिंजो राज्य जिते मां रहंदो आहियां गुजरात में त गुजरात में मां अंद अंदरि ई अंदरि जीअं द्वारिका सोमनाथ ऐं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग थी वियो हुते थिया थी आयल आहियां ऐं जे जिले में मां कच्छ में रहींदो आहियां त असांजे हिते माता आशापुरा जो माता जो मढ़ आहे त मां हुते जो घुमियल आहियां अगरि भविष्य जी ॻाल्हि कयां त मूंखे बाइक्स वगै़रह में त ॾाढो इंट्रेस्टिड इंट्रेस्ट आहे मुंहिजो ॾाढो जीअं घुमण फ़िरण बाइक में मूंखे ॿ बाइकूं ख़ासि करे ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि जेकी रॉयल एनफ़ील्ड जी हिमालयान आहे ऐं हिकिड़ी डोमिनार करे बाइक आहे अगरि मां भविष्य में हिन बिन्हीनि मां का बि गाॾी अगरि वठां थो त मां भारत में उत्तर भारत में कहिड़े केदारनाथ थी वियो वैष्णो देवी थी वियो अमरनाथ थी वियो अहिड़ा जेका बि तीर्थु स्थलु आहिनि ॿारह ज्योतिर्लिंग आहिनि चारि धाम आहिनि ऐं साउथ इंडिया में रामेश्वरम ऊटी अहिड़ा जेका बि सुठा सुठा घुमण जहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि उते मां मुंहिंजे दोस्तनि सां गॾु वञी करे ऐं यादगार यादूं ठाहिण थो चाहियां